गंसे दंख'ला जोंनो गोबां खामानि होयो दै गनायाव आरो दैखौ लोंनो थाखाय आरो दैखौ जोङो बाहायनो थाखाय जों दंखलनिफ्राय दैखौ सेरनानै बाहायनो हायो आरो दंखलनि दैजों जों दैबो लोङो आरो गोबां नांगौखिनिखौ जों बाहायो दै लोङो थोरसि लथा सुयो गोबां मैगं थाइगं सुयो गोबां आबादफोराव जों दंखलनिफ्राय दैखौ बाहायनो हायो आरो गोबां नांगौखिनिआव जों दंखलनिफ्राय दैखौ बाहायो आरो नांगौ खिनि जानाय बे गासैबो दैनि आंखालफोरखौ दंखलनि गेजेरजोंबो जों सुफुंनो हायो गोबां बिब्दिनो न'नि सोरगिदिं थानाय न'नि बायदिसिना बिबारफोराव दै लुनाय बेफोरबायदिखौ जों सि जोम सुनाय बायदिसिना दै लोंनाय बेफोराव जों दंखलनिफ्राय जों दैखौ नारनानै जों बाहायो औ आं माब्लाबा थाफेरबाय थानाया गोबाव सम नेनाङाखै नेनाया बिब्दिनो दान्दिसे सम नेफेरदों बिदिनो दंखलनि दैया गोबाव समाव सान्दुं दुंहाबोब्ला बे दंखलनि दैया रानो नाथाय बे दंखलनि दैखौ जों जेब्ला दंखलाव जों जेब्ला बे राननाय समाव जों जेब्ला दंखलाव जों दैखौ लुहरफिनो अब्ला दंखलनिफ्राय दैया गयो अब्ला जों दैखौ मोनफिनो मोजां दै आरो गोग्गो दैखौ जों बे दंखलनिफ्राय मोननो हायो जों मोजां दै आरो गोग्गो दैखौ जों लोंनानै जों गोजोन मोनो आरो बे दंखलनिफ्राय जों दैखौ गोबां मानसियानो बाहायनो हायो आरो नांगौखिनि समाव जों बे दंखलनिफ्राय दैखौनो जों गोबां लोंनानै जों थांनानै थानो हायो आरो नांगौखिनि समाव जों बे दैखौ जों दंखलनिफ्रायनो जों दिहुनजोबनानै जों लानो हायो